हम मधेपुरा से यात्रा करते हैं पहले हमको बहुत परेशानी होता था मधेपुरा जाते थे या पूर्णिया जाते थे डॉक्टर के पास तो वहाँ पर एक्सरे करवाना पड़ता था ब्लड टेस्ट डॉक्टर से मिलना फिर दवाई लिखते थे फिर डॉक्टर से दवाई लिखाना यह सब करने में वहाँ लेट हो जाता था जब वहाँ से आते थे रास्ता में तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी रात में डर लगता था दूर घर है कैसे जाएँगे अस्टेसन सब पर भी सवारी यह नहीं जल्दी मिलती थी तो वहाँ बहुत से शराबी सब रहते थे रास्ते में तो ऐसे में हम अकेला भी सफर नहीं कर सकते थे साथ में अपने घर परिवार से अपने आदमी को साथ में लेकर चलना पड़ता था लेकिन जब से सरकार की व्यवस्था कानून बने अच्छा बनी है तब से हम अकेले भी यात्रा कर लेते हैं हम लोग को हमको कोई परेशानी नहीं होती है अगर हमको मधेपुरा जाना है

वहाँ उतरते हैं फिर वहाँ से अपना डॉक्टर से मिलकर दवाई लेकर अपना घर आते हैं तो उसमें रास्ते में जो हमको जो पहले परेशानी होती थी वह अब वह सामना नहीं होती है क्योंकि रास्ते में हमें हर जगह प्रशासन का व्यवस्था है पुलिस कर्मी लगे रहते हैं जो हम लोगों की व्यवस्था करते रहते हैं सुरक्षित हम लोग घर तक पहुँच जाते हैं पहुँचाने का भी कार्य करते हैं इसलिए हमारा घर में जो है पड़ता है थोड़ा आउट एरिया में थोड़ा बस से जाते हैं और उधर बस नहीं चलती है ओटो से जाना पड़ता है रात्री में ओटो की भी सुविधा नहीं मिलती हैं तो हम लोग फिर वहाँ से उसमें मदद मांगते हैं अगर वहाँ व्यवस्था में चौकीदार रस्ता में रहते हैं या कोई पुलिस कर्मी रहती है तो उन उनसे भी हम लोग मदद यह मदद मांग सकते मांगते हैं कि भैया थोड़ा हमें मदद चाहिए तो वह लोग भी हम लोगों को बहुत ह मदद कर देते हैं वहाँ ओटो वाले को बुलाते हैं फिर ओटो से हम अपना घर पहुँच जाते हैं कभी हम यात्रा करते हैं मान के चलिए वही बच्चे को भी इस्कूल भेजना हो तो बच्चे सब को भी हम लोग सुरक्षित इस्कूल पहुँचा देते हैं पहले की अपेक्षा अब बहुत सुविधा बढ़ी है प्रशासन हर जगह लगे रहते थे अब अकेला भी यात्रा करने में हम लोगों को कोनो परेशानी नहीं होती है पहले तो इतना झेलना पड़ता था इतना झेलना पड़ता था कि अकेला नाम से भी काँप जाती थी कि हम कैसे बाहर जाएँगे अब फिर घर के आदमी को अपना काम छोड़ना पड़ता था तब साथ में लेकर जाते थे कि वहाँ से आने में रात हो जाएगी कैसे किसी होटल में ठहरेंगे किससे हम रात में मदद माँगेंगे यह सब इसके बारे में सोचते सोचते थक जाते थे परेशां होते थे सोच कर भी मन नहीं करता था जो हम जाएँ तो फिर किसी को साथ में लेना पड़ता था तब हम जाते थे बच्चा लोग भी होस्टल सब में रहते थे सोचते थे कि बच्चा से मिलने जाएँगे बच्चा से मिलने में भी थोड़ा बच्चा है बच्चा तो माँ को कभी छोड़ते नहीं हैं बहुत दिन पर मिलने के बाद तो उसमें भी परेशानी हो जाता था कि आज जाएँगे बच्चा से मिलेंगे कहीं बच्चा थोड़ा लेट ही कर दिए तो हम कैसे फिर अकेले वहाँ से आएँगे वह उसके लिए बहुत डर सा जीवन में बने रहता था कि अब क्या करें कैसे जाएँ लेकिन अभी की अपेक्षा जो सरकार रही थी नीतीश जी की है इतना प्रशासन लगे हुए हैं कोनो डर नहीं होता है सुविधा अभी हम लोगों को मिल जाती है आते हैं रात के सात बज जाए आठ बज जाए या नौ भी बजता है तो कोई परेशानी नहीं होती है कोई परेशानी नहीं होती है आराम से हम लोग आ जाते हैं ट्रेन से अपना घर आए वहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था पर लगे रहते हैं किसी भी भैया से भी मदद माँगते हैं भैया हमको आगे जाने हैं क्या यहाँ पर हमको ओटो की सुविधा मिल जाएगी या हमको यहाँ से बस हैं या ओटो की क्या सुविधा मिल जाएँगे तो बोलते हाँ मिल जाएँगे मदद कर देते हैं हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भैया जिससे मदद मिल जाती है